हंजी हंजी नेईं तुसें केह् प्राब्लम ऐ मतलब केह् केह्

एह् जोड़ें पीड़ां तुसे इ'यां मौसमें दे स्हाबै कनै होंदियां जां साल पूरे तुसे पैहलें कोई इसदा इलाज करवाए दा ऐ किन्ना टैमम होए दा ऐ तुस त्रैं चार म्हीने दे केह् करा दे पैहलें जेह्ले पीड़ शरू होई तुसें अदूं गै औना चाहिदा हा अच्छा अच्छा कोई चक्कर नेईं इत्थें केह् करना पौना नेईं तुसें अल्ट्रासाउंड कराना पौना ते कन्नै होना थुआढ़ा एक्स रे तुसें पैह्लें औना पौना घरा थोह्ड़ा टाइम लग्गना इस बिच्च ते पैह्लें तुसें घरा औना पौना ते तुसें अल्ट्रासाउंड करानी ते फ्ही तुसें कराना ऐक्स रे उसी दिक्खी ऐ अ'उं सनाई सकदी के इसदा केह् इलाज होग और अग्गै तुस सना दे के तुसें गी औना शुरु होई कोई त्रै चार म्हीने पैह्लें फ्ही के छड़ी दवाई शवाई गै खाद्धी होनी हां फ्ही एह् फर्क नेईं पोंदा एह् गोडें दी प्राब्लम हड्डियें दी प्राब्लम सिरियस होनी ऐ हां ते तुस इक कम्म करेओ आएओ ते अस फिर उस स्हाबै कन्नै जो किश थुआढ़ी रिपोर्ट च औगा ते उस स्हाब कनै गै थुआढ़ा इलाज होना कोई घट्ट शट्ट तिन चार ज्हार तक लग्गी गै जाना तुस उस स्हाबै कन्नै दिक्खी लेएओ ते अ'ऊं थुआढ़ी अप्वाइंटमेंट लिखीं लैनी ऐ परसो आस्तै तुस परसों पुं कोई दस बजे सारे तुसे आई जाना ठीक ऐ फ्ही कोई नेईं कोई नेईं